सरकारी ऐप जेना भेलै डी जी लोकर हम उपयोग करैत छी डी जी लोकर एकटा सरकारी एप्लीकेशन छै जेकरा तहत हमसभ जे भी अहाँकेँ जे भी कागजात छै जे भी सरकारी कागजात छै अहाँकेँ विद्यालय से सम्बन्धित छै अहाँकेँ शिक्षासँ सम्बन्धित छै से अहाँकेँ आधार कार्ड भए गेल अहाँके पेन कार्ड भए गेल अहाँके लाइसेन्स भए गेल से सभ अहाँ कतहुँ से अपन अपन यऽ कऽ कऽ डाउनलोड कऽ सकैत छी तऽ ओकरा तहत की होइत छै कि हम सभठाम अगर मान लिअ कि हम अपन कागजात लऽ कऽ नहि जाय सकैत छी तऽ डे डी जी लौकर जे एकटा एप्लीकेशन छै जे भी सरकारी ओकरा तहत जे भी मान्यता प्राप्त जे भी अहाँकेँ अहाँकेँ जे भी मैट्रिकके छै अहाँकेँ इन्टरके छै जे भी छै अहाँकेँ डॉक्युमेन्ट ओतऽ से अहाँ डाउनलोड कऽ सकैत छी आधार कार्ड डाउनलोड कऽ सकैत छी जे भी अहाँके जब तक काज पड़त अहाँकेँ अहाँके नामाङ्कनमे अहाँकेँ जतऽ जेबै अहाँकेँ सरकारी जे भी काज हेतै ओहिमे जाकऽ ओ कागजातके जे उपयोग हेतै तऽ ओहिमे बड मदद करैत छै अहाँकेँ पास अगर मानि लिअ कि अगर अहाँकेँ पास कोनो कागजात अखन अहाँ नहि गेलहुँ विश्विद्यालयसँ जाकऽ निकालऽ लेकिन डी जी लौकरके मददके तहत अहाँ ओकरा डाउनलोड कऽ सकैत छी एकरा तहत की हेतै कि अहाँकेँ कम समयमे अहाँकेँ पास ओ जे कागजात उपलब्ध हैत जेकरा तहत अहाँकेँ कोनो काज बिलम्ब नहि हैत आ उमङ्गो एप्लीकेशन छै जेकरा हमसभ यूज कयने छी उमङ्ग हाल ही मे जे कोरोना आएल छलै ओकरा वैक्सिनके तहत जे भी वेक्सिनके जे भी सम्बन्धित विषय विषयवारके जानकारी छै से सभ उपलब्ध भेल छलै तऽ ओकरा तहत अहाँ जे भी जाकऽ वेक्सिन लेलहुँ ओकर जेभी सर्टिफिकेट छै से सभ अहाँकेँ डाउनलोड कऽ सकैत छी ओतऽ से अहाँकेँ अगला दिनाङ्कके कहिआ अहाँकेँ वेक्सिन लेबऽके अछि जे अगला डोज लेबऽके से सभकेँ जानकारी भेटलकै तऽ कोरोना कालमे उमङ्गो एप्लीकेशन जे छै बड कारगार मददगार साबित भेलै तऽ हम डी जी लौकर आओर उमङ्ग जे भी सरकारी एप्लीकेशन छै से सभ बड यूज केलहुँ आओर ओकरासँ बड लाभो भेलै जनता जनार्दनकेंँ आ ओकरा हिसाबसँ बड मददगार साबित भेलै तऽ हम चाहबै कि सभगोटा यूज करै